असांजे देश में जेके बि त्योहार मञंदा आहिनि न त ॾिण विण ईंदा आहिनि उहे ॾाढा बढ़िया मञंदा आहिनि जीअं दीवाली ईंदी आहे त दीवालीअ ते फटाका सभु मिली झुली जलाईंदा आहिनि कुझु पतो न लॻंदो आहे हिकु जहिड़ा हूंदा आहियूं सभु कपिड़ा सभु हिकु जहिड़ा मस्तु मस्तु पाईंदा आहिनि त कोई ईंदो आहे त उन्हनि खे ब मिठाई गिफ्ट वग़ैरह सम्मान ॾींदा आहिनि ऐं गुरुद्वारे जो बि हू हूंदो आहे गुरुपूर्व ईंदो आहे त हुते बि गुरुद्वारे में बि वञ त हिकु जहिड़ा सभु लॻंदा आहिनि उन्हनि खे बि उहे बि मान सम्मान ॾींदा आहिनि ऐं होॾे चर्च में वञ त सभेई चाहे कोई बि हुजनि हिंदू हुजनि सिख हुजनि चाहे ईसाई हुजनि कोई बि हुजनि सभु मुस्लिम हुजनि वेंदा आहिनि त उन्हनि खे बि सभु सम्मान ॾींदा आहिनि ऐं ईद ईंदी आहे इन्हनि जो त्योहार ईंदो आहे ॾिण ईंदा आहिनि त पोइ इहे बि ईदी सभिनि खे ॾींदा आहिनि या सभु बाटदा आहिनि सेविया बाटदा आहिनि तीवड़ बाटे ईंदा आहिनि इहे बि भेदभाव न कंदा आहिनि त्योहारनि में कॾहिं बि वैसे बि भेदभाव न कजे जीअं होलीअ जो रंग ईंदो आहे सभिनि खे लॻायो त हिकु जहिड़ो लॻंदो आहे जीअं क रंगनि जे रंग में रंगण खपे सभिनि खे